جی ہاں ہم نے چولہے پہ بھی کھانا بنایا ہے اور چولہے پہ کھانے کا یہ فائدہ ہے کہ چولہے پہ جو ہم کھانا بناتے ہیں اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے بٹ وہ جو کھانا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے ایک دم سوندھا پن اس میں آتا ہے اور اس میں جو بھی بنائے جاتے وہ پورے جیسے ہم گوشت بناتے ہیں تو گوشت اندر تک ایک دم گل جاتا ہے جب پھر سبزی بناتے ہیں سبزی ایک دم سوندھی سوندھی اور بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اور وہی ہم اگر وہی کھانا گیس یا انڈکشن پہ بناتے ہیں تو گیس پہ بھی کھانا صحیح بن جاتا ہے کم سمئے میں لگتا ہے اور انڈکشن میں بھی کم سمئے لگتا ہے بٹ انڈکشن اور گیس سے ہمارے پیسوں کی بچت نہیں ہو پاتی اور اگر ہم چولہے پر وہی کام کریں گے تو چولہے پہ سمئے تو لگے گا لیکن ہاں پیسے کی تھوڑی بچت کر لیں گے اور کھانا بھی ہمیں سواد والا اور بہت ہی لذیذ ملے گا کھانا اور انڈکشن اور گیس سے ہمارے بجلی کا پے خرچہ زیادہ آتا ہے اور جیسے گیس ہے گیس بھی آج کل بہت مہنگی ہوئی گیس کا خرچہ زیادہ آتا ہے اور ٹائم بھی لگتا اور ہمیں ہم سے زا سب سے زیادہ زیادہ ہمارے جو نیچرل کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور چولہے پہ جو محنت بھی لگتی ہے اور ہمارے ہاتھ پیر جو ہے تندرست بھی رہتے ہیں